अॼु गार्डन कंहिंखे न वणंदो आहे सभिनीनि खे वणंदो आहे ॿई असांजे घर में बि नंढा नंढा वण हुजनि मां बि पंहिंजे बालकनी में नंढा नंढा पौधा लॻाया आहिनि कुंॾनि में हुननि खे उस में विहारो आहे जीअं हुननि खे सिॼ जी रोशनी बि बराबरि मिले सुबुहु थींदे ई मां हुननि खे पाणी ॾींदी आहियां शाम जो बि हिकु टाइम पाणी ज़रूरु विझंदी आहियां जीअं मुंहिंजा पौधा सुकी न वञनि जीअं अॼु इंसान लाइ पाणी ज़रूरी आहे तीअं वणनि खे बि पाणी ॾियनि ज़रूरी आहे उन्हनि खे हफ़्ते में हिकु दफ़ो खाधो बि ज़रूरु विझंदी आहियां अॼु मां अलॻि अलॻि नमूने जा वण विधा आहिनि जीअं गुलाब जो गुल मोगरे जा गुल मैरीगोल्ड जा गुल कड़ी पत्ते जो वण विधो आहे अॼु एलोवेरा त सभिनीनि खे खपे थो पर हुन जो पौधो केरु लॻाइणु न चाहींदो आहे एलोवेरा असां खे केॾा फ़ाइदा पहुचाइणु आहियूं त असां उहो बि मां पंहिंजे कुंॾीअ में विधो आहे गार्डन त मुंहिंजो एतिरो सुठो आहे हेॾो वॾो मस्तु लॻंदो आहे जीअं गार्डन में वेहंदा आहियूं त सो थधी थधी हवा लॻंदी आहे वणनि जी वण असांखे ऑक्सीजन ॾींदा आहिनि जय झूलेलाल